हैलो हां जी तुस शोभा बोल्लै करदे ओ अच्छा अच्छा शोभा जी ओह् तुसें इक इंस्टाग्राम पर पोस्ट पाई दी ही कि भाई तुसें अपना फोन बेचना हा सैक्न हैंड बेचना हा केह्ड़ा फोन ऐ थुआढ़ा केह्ड़ी कंपनी दा फोन ऐ सैमसंग दा अच्छा अच्छा ठीक ठीक सैमसंग दा फोन ऐ ते फोन भाई की बेचा दे किश खराबी ते निं ऐ न्हाड़े च

भी म्हीना गै होए लैते दे फ्ही बेचा दे की ओ तुस इन्ने तौले कोई नमां पसंद आई दा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते किन्ने दा लैता हा तुसें अच्छा ते किन्नै च बेचगे फ्ही भी बी हां लैना ते ऐ में बा फ्ही बी तुस रेट शेट सनाओ किन्ना दा देह्गे

अच्छा अट्ठ ज्हार रपेऽ दा हां ता खरे तां ते म्हीना गै लैता दा होऐ ते खरा ऐ फोन इ'यां कवर शवर कन्ने गै थ्होग अच्छा अच्छा ते कन्नै कोई पराना माडल ते ऐ निं ना कोई जैदा अच्छा कुतै डिग्गे शिग्गे दा ते निं ऐ अच्छा अच्छा ते खरी फ्ही बैटरी बैकअप इ'यां शैल ऐ निं बैटरी चिर धोड़ी चलदी जां जल्दी मुक्की जंदी अच्छा ते चार्जर कन्नै गै थ्होई जाह्ग ते कन्नै ओह् फोनै दा डब्बा बी होंदा निं ओह्दे उप्पर पता निं केह् नंबर शंबर होंदे आखदे भाई कदें गोआची जा ते ओह् नंबर डब्बा अच्छा अच्छा ते कन्नै ओह् एयरफोन जेह्ड़े हैन अच्छा अच्छा एयरफोन निं हैन अच्छा चलो कोई निं एयरफोन ते बंदा चलो अपना बी लेई लैग फ्ही हां ते फोन ठीक निं इ'यां बाडी शाडी इ'यां बाडी इ'यां तगड़ी शैल ऐ निं अच्छा ते खरा ते तुस रौह्ंदियां कुत्थै नेह् अच्छा कोई करैक्ट एड्रैस दस्सी ओड़ो आं कुत्थै पंचैरी कुत्थै अच्छा अच्छा अच्छा खरी खरी पंचैरी हाई सकैंडरी ऐ ते तुस फोन देह्गे कि'यां मिगी अ'ऊं ते उधमपुर रौह्न्नी आं खरी खरी फ्ही कोई निं ते चार्जर बी थ्होग कन्नै ते कन्नै डब्बा बी ते फोनै दा कवर बी ऐनी अच्छा अच्छा ते अट्ठ ज्हार रपेऽ च ऐ निं चलो खरा फ्ही तां ठीक ऐ ते फ्ही में कोई परसूं धोड़ी दिक्खी लैएओ हून जिसलै पजाना होग ते मिगी फोन करी लैएओ मेरा इ'यै नंबर ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ